हाँ सर बोलिए हाँ सर मैं हाँ सर मेरा नाम राघव कुमार हो गया आप बिहार बिहार में आप घूम सकते हैं घूमने लायक बहुत जगह है जैसे कि आप बे बेगूसराय आ जाइए बेगूसराय में नौलक्खा मंदिर है नौलक्खा मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है उसके बाद उसके बाद फिर आप मुजफ्फरपुर चले जाइए मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ज्यादे फेमस है सर उसके बाद फिर आप अ राजगीर चले जाइए राजगीर में आप आपको घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह मिल जाएँगे जैसे आप जा सकते हैं ग्लास पूरी उसके बाद फिर आप जंगल सफारी जा सकते हैं घोड़ा कटोरा जा सकते हैं आप लोग को यहाँ घूमने के लिए बहुत सारा जगह मिल जाएगा हँ बोलिए न धार्मिक स्थल जैसे अभी हम लोग सिमरिया आ जाइए सर आप अभी यहाँ पर काम चल रहा है घाट का बहुत अच्छा घाट बनाया गया यहाँ हम लोग सर दीप भी जलाएँ इधर रामनम मतलब राम मंदिर राम भगवान का जब उद्घाटन हुआ था उस दिन हम लोग यहाँ दीप जलाए हैं सर आप सर यहाँ आ सकते गया में सर बुद्ध भगवान विद्या प्राप्त किए थे सर वहाँ पर घूमने के लिए वो बहुत सारी जगह मिल जाएँगे वहाँ पर उनका जिसके नी जिस पीपल के पीपल पेड़ के नीचे वो बैठे थे वो पीपल पेड़ आपको मिल जाएगा फिर आपको वहाँ पर सरयू नदी वहाँ वहाँ की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है आप वहाँ घूम सकते हैं के पास कौन हनुमान मंदिर के बारे में है सर हाँ सर वो वहाँ की मंदिर सर अभी हम लोग के यहाँ सबसे फेमस मंदिर मानी जाती है वहाँ पर सर

सर वहाँ पर मंदिर सर बहुत अच्छा है वहाँ पर घूमने लायक जगह भी है भीड़ उतना सारा भी नहीं लगता है मंगलवार को आप जाइएगा सर वहाँ आपको भीड़ बहुत ज्यादे मिलेगी हाँ मंगलवार को आप जाइए ऐसे हम लोग तो मानते हैं न मतलब हनुमान जी का सबसे अच्छा दिन मंगलवार होता है तो उस दिन जाएँगे तो उस दिन ज्यादे अच्छा रहेगा सर वहाँ का प्रसाद जो है सर वो बहुत अच्छा बनाता है और बहुत फेमस भी है वहाँ का लड्डू हाँ सर हम गए हुए हैं हम सर इधर दो महीना पहले गए हुए थे लड्डू लड्डू चढ़ाए थे थैंक यू सर थैंक यू